आं जी आं जी म्हाराज बड़ियां जगहां न साढ़े कठुआ बोल्लो अंजी अंजी आं म्हाराज ऐ ते इत्थें जू बी हैन म्हाराज कन्नै इत्थें पार्क बी ऐ साढ़ी फुल्ल बी ते सब कुछ ऐ जनाब एह् म्हाराज ह् म्हाराज बड़े न तुसें नेईं दिक्खे दे तुस आओ ते तुसेंगी दस्सचै म्हाराज सबकुछ ऐ इत्थें सबकुछ ऐ कोई गल्ल निं म्हाराज कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं आओ तुस ते दस्सी आह्गे तुसेंगी कोई गल्ल निं ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ